इअं त मुंहिंजे रंधणे में घणा ई ॿासण आहिनि कुझु मां तव्हांखे बुधायां थी जंहिं में तई हुन में असां चङी तरह भाॼियूं तरे सघंदा आहियूं खाई सघंदा आहियूं भींड़ियूं पटाटा वाङणु तओ जंहिं ते फुल्का पचंदा आहिनि खुर्पी जंहिं सां फुल्का उथिलाया वेंदा आहिनि कोकियूं पचाए करे उथिलाए सघंदा आहियूं बाटले जो इस्तेमालु थींदो आहे बाटले में खीरु गरमु करे सघंदा आहियूं सिपरी जंहिं में चांवरु रधे सघंदा आहियूं इहा हुआ कुझु ज़रूरी शयूं जेके रोज़ु मराम जी ज़िंदगीअ में किचन में यानी रंधणे में कमु आणियूं वेंदियूं आहिनि